जैसे हमारे इधर मछली पकड़ने औरतें नहीं जाती हैं क्योंकि नहीं जाती है घर पर अपना काम बहुत करती है और मनसे भी लोग जाते हैं पकड़ने के लिए मनसे जो पकड़ने जाते हैं औरत का यह काम नहीं है क्योंकि पानी में जाएँगे तैरना नहीं आएगा बह जाएँगे बह जाएँगे जाएँगे तब उसको तैरना नहीं आएगा पकड़ना नहीं आएगा तो आदमी लोग के तो उनको सब जानकारी है कहाँ कितना पानी है कैसा है वो मछली कैसे पकड़ना चाहिए कैसे नहीं औरत लोग को उतना आता नहीं है कि पकड़ने के लिए मछली कैसे पकड़े कैसे नहीं और पकड़ कर यह औरत का काम नहीं है मछली पकड़ने के और तालाब में जैसे जाते हैं और और उसको घर पर जाल बनाकर दे देते हैं अपना वह मारने जाते हैं आदमी लोग मारने जाते हैं वहाँ पर मछली मारकर लाते हैं खिलाकर लाते हैं अपना औरत का काम यह कुल नहीं है मछली मारने के लिए मछली हर कोई सब नहीं बेचने जाते हैं

छोटी मछली होती है वह अलग से मारते हैं बड़ी अलग से मारते हैं कई प्रकार की होती है मछली मारने के तो समस्त तरीक़े कि कैसे कैसे मारा जाता है कैसे कैसे मारा जाता है कैसे कैसे नहीं मारा जाता है उसको कई प्रकार की है सुविधाएँ मारने के उसको